میرے خاندان میں تعلیم کی اہمیت کا بہت بڑا روشن مثال میرے دادا جان ہیں وہ ایک گاؤں کے رہائشی تھے لیکن انہوں نے تعلیم کی بڑی اہمیت کو سمجھا اور اپنے بچوں کو بڑھتے ہوئے اس زمانے میں فرستاد کیا کہ وہ پڑھائی کر دے کرے ان کی محنت اور عزم نے ان کی زندگی کو بہتر بنایا میری خاندان میں تعلیم کا موقع ہمیشہ اہم ثابت ہوا ہے میں نے خود بھی تعلیم کو بہت اہمیت دی اور اپنے تعلیم کی حفاظت کی اور اس پر محنت کی اس کے نتیجے میں میں نے اپنے زندگی میں بہترین مواقع حاصل کیے تعلیم کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے میں اپنے برادری کو اپنے تعلیمی تجربات کا باضابطہ بیان کرتا ہوں میں ان کو اپنا خوابوں اور مقصدوں کی طرف رہنمائی دیتا ہوں اور انہیں انسانیت کی خدمت کرنے کی اہمیت کو سمجھاتا ہوں میں انہیں مثالی شخصیت کی مختالف کہانیاں بتاتا ہوں جو تعلیم اور علم کی روشنی میں کامیاب ہوئی ہے اس طرح میں اپنے برادری کو تعلیم اہداف حاصل کرنے کے لیے ترغیب دیتا ہوں اور انہیں اپنے زندگی میں کامیابی کی سمت میں رہنمائی کرتا ہوں